असांजे शहर में कई तरह जी बैंकू आहिनि एच डी एफ सी बैंक ए यू बैंक आई सी बैंक इहे असांजे शहर में प्राइवेट बैंकू आहिनि जीअं अगरि असांखे लोन खणणी हूंदी आहे या वीमो भरिणो हूंदो आहे त असां इन बैंक मां वठणु पसंदि कंदा आहियूं ऐं सुरक्षित रखणी हूंदी आहे त असां सरकारी बैंकू पसंदि कंदा आहियूं जीअं कर सरकारी बैंकू आहिनि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया यूनिवर्सल बैंक इंडिया इहे असांजो सभु सरकारी बैंकू आहिनि ऐं प्राइवेट बैंक असां पसंदि कोन कंदा आहियूं प्राइवेट बैंकू केॾीमहिल बि बंदि थी सघंदियूं आहिनि ऐं सुरक्षित रखणा हूंदा आहिनि त सरकारी बैंक पसंदि कंदा आहियूं ऐं लोन या वीमो पाण खे खपंदो आहे त असां प्राइवेट बैंक मां चे छोकर उनमें व्याजु घटि भरिणो पवंदो आहे इनकरे असां लोन लाइ प्राइवेट बैंक पसंदि कंदा आहियूं ऐं सुरक्षित रखण लाइ असां सरकारी बैंक पसंदि कंदा आहियूं